अंजी आं जी एह् साढ़े उत्त टीके लोआनै

ओह् केह् आक्खदे थोह्ड़े कम्म गेदे हे अस उत्त टीके असें लोआई ओड़गे कल्ल परसों तगर ते कुत्थें बौह्ना असें

खरी आई जाह्गे रामनगरै ई तां हैन दौं त्रै दौ दांद ते इक्क गौ ऐ ठीक ऐ निं खास बमारी ऐ निं ऐ